शुरूमे धार गेल बाबा धारके देखकऽ आयल तऽ धारमे मछली बहैत रहै छै मछली बहयके बाद देखलक मल्लाह मल्लाह देखलक तऽ ओ आयल घर पर घर पर आयल तऽ अपना बेटाकेँ कहलक बाउ रे एतय माछ जा रहल छै चल नऽ बाड़ी धरि हमराक बाड़ी कहैत छै ककरा ओ धारेमे बाड़ी घेरैत छै खुट्टा लय गेल बाँस काटिके खुट्टा बनेलक पाँच पाँच हाथके छओ छओ हाथकेँ ओहि खुट्टा लय गेल चट्टी लय गेल ओ चट्टी खुट्टा धारमे राखलक ऊपरमे सुखलमे सुखलमे राखलक तऽ दू गोड़े तीन गोड़े खुट्टा गाड़लक ओहि पानिमे ओहि धारमे ओहि धारमे गाड़यके बाद खुट्टा तब चट्टी लयके घेरलक बान्हलक बान्हैके बाद दस पाँच मिनटके बाद मछलीके देखलक मल्लाह जाति छियै देखैतत रहै छै सुतय छै थोड़े ही मछली भागै छै पानिके रेती पर न जाल ओरिआके राखने रहैत छै जाल ओरिआके राखने रहैत छै मछली भागल पीठे पर जाल दय छै घुमौआ जाल ओहि जालसँ घुमाके मारलक तऽ सभ रङ्गके मछली ओहिमे आयल सभ रङ्गके मछली आयल तऽ कहलक ला ला गैलन ला गैलन देलक बेटा रहैत छै तऽ गैलन देलक बेटीकेँ तऽ लोग नहिए न लऽ जाइत छै सङ्गमऽ मछली मारय बेटे न रहैत छै छोट बेटा छोट रहल बड़ रहल बड़ तऽ चलि जाइत छै बाहरे खटयलऽ मछलीसँ की दिन गुजर जायवला छोट बेटा रहल तऽ बाउ रे ला ला गैलन ला मछली पोठी अलग भेल टँगरा अलग भेल रोहु अलग भेल सौरा अलग भेल खसरा हमरा आरमे कहय छै खसरा अलग भेल बोआरी अलग भेल सभ माछ आयल तऽ सभ रङ्गके महग बिकल बोआरी सात सए रुपैआ छै कवई पाँच सए छै पोठी बचि गेलै पोठी छै एक सए बीस टके किलो ओहिके बाद टेंगरा पतरा सौराठी आर दू सए अढ़ाई सए एहने रेट छै जहन माछ मल्लाहके भए जाइ छै ओहेन खुशी भेल जे आइ एतय मछली भेल बहुत मछली भए जाइत छै तऽ ओ खुशी भए जाइत छै बाबा भैआकऽ खुशी भए गेल एक गैलन मछली भए जाइत छै तऽ ओतयसँ भेजा देतय बच्चाक बेटाके जे जो बाउ ई मछली तू खाना खाय लिहऽ बेचकऽ अइहऽ हमरो लऽ जलखै एतय लेनय अइहऽ माछ बहुत रेतीमे धारमे भागि रहल छै एतय हम मारबै नहि तऽ हम चलि जेबो तऽ दोसर आदमी कोइ मारि लेतौ दोसर मारि लेतहुँ चलि एतहुँ तऽ बड़का लड़ाइए भए जाइत छै नऽ तैंमऽ एक गोड़सँ एक गोड़ हमरा अरमऽ बाड़ी पर कोई ओयठाम रहिते रहय छै बच्चा आयल हे दाई गे माछ हइया बाबा भेजा देलकहुँ तऽ माछके छाँटि देलहुँ हम नुनु रे इ माछ एहि रेटमे बेचिहे नुनु रे ई माछ एहि रेटमे बेचिहऽ कहतै खाना बना हम आबै छिऔ माछ बेचकऽ भए गेल माछ बेचिकऽ चलि आयल तऽ बाबा लेने आयल ई खानायऽ लय गेल जलखै ओतए खैलक फेर सभ रङ्गके माछ भेल हमरा आरके हर वक्तो मछली नहि होइत छै रौदामे मछली नहि होइत छै धूपमे कखनो कखनो ओकर अवार चलै छै मछलीके मछलियों छै तऽ जीवन छै तऽ हर वक्तो नहि मरै छै कखनो कताल आयल मछलीके अवार तबे टा मल्लाह आरके माछ होइत छै कहिओ भेल एक गैलन कहिओ साफे नहि होइत छै कहिओ साफे चलि आबै छै घुरिके सब्जियो पर आफत भए जाइ छै आ कहिओ एहन छियै जे मल्लाहके मछली बहुत भए जाइ छै बहुत भेल तऽ बहुत खुशी भेलु हँसी खुशी भेलु जब कम भेल तऽ चल आइ सब्जिए बना लय छी सब्जियोंतऽ किनइए लऽ जाय पड़त सब्जी बना लेलुँ फेर मगर ओतए एक गोड़सँ एक गोड़ रहिते रहै छै हमरा आरके बाड़ी जे दय छियै मल्लाह भेलियै न एक गोड़सँ एक गोड़ धारमे रहिते रहै छै